हाँ नमस्ते दरोगा जी बोल रहे हैं हाँ हमारे घर पर पड़ोस में चोरी हो गया अदारी से बोल रही हूँ मेरे गाँव में मेरे पटीदारे में अच्छा हमको कम्प्लैन हमको कम्प्लैन करना है पड़ोसी पड़ोसी जब पड़ोसी के नाम से कम्प्लेन करना है पड़ोस में ताला तोड़ करके सब कुछ उठा ले गए चोर लोग हाँ चोरी करके गए पाँच जने पाँच लो पाँच पाँच लोग थे तीन बजे भोर का

नहीं गाड़ी तो नहीं हमने देखा पैदल लुधुक के आए थे मोह मुँह बाँधकर ढुक गए उनका मुँह पहचाना नहीं अरे बड़े बड़े लोग थे नहीं नहीं अपना अपना मुँह बाँधा था मैं नहीं पहचान पाई नहीं कमरा तो नहीं है आप लो ओ लोग मुँह बाँधे थे तीन बजे रात कौन देखेगा बस दादी दादा दो जन है अदारी में गिरी बस्ती नहीं नहीं प्रधान तो बाग में है हम लोग गाँव में हैं हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हमारा नाम बदामा देवी हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक बा नमस्ते